बैतुल ज़िले में उपलब्ध कुछ स्थानीय शिक्षा केंद्र हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं व कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है स्कूल सरकारी व प्राइवेट है जिसमें बहुत सारे बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं व अपना भविष्य उज्ज्वल बनाते हैं साथ ही यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है गोभर्मेंट स्कूल में जितने बच्चे आते हैं उतने ही बच्चे प्राइवेट स्कूलों में भी आते हैं तथा बैतुल ज़िले का विकास बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहाँ अच्छे अच्छे कालेजें व स्कूलें उपलब्ध हैं जिससे बच्चे सरलता से अपने विकास व अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं यहाँ कुछ प्राइवेट्स संस्थाएँ भी हैं कोचिंग संस्थाएँ हैं जिसमें स्काइ लाइट ज्ञानकुंज प्रयास कोचिंग क्लासेज सुपर हंड्रेड कोचिंग मेडिटेड करियर इंस्टीट्यूट अदिगम कोचिंग क्लासेज व संकल्प कोचिंग क्लासेज हैं जिसमें अच्छे पढ़ाई होती है व यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें बच्चे एस एस सी एम पी पुलिस एस एस सी जी डी व यू पी एस सी एम पी पी एस सी एम एम टी टी ए पी एन एस टी आदि की कोचिंग करते हैं व गोवर्मेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं साथ में अपना उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं बैतुल ज़िले में बहुत सारी सुविधाएँ हैं जिसमें यहाँ बच्चे दूर से रहने आते हैं जिन्हें बहुत आसानी से रूम मिल जाते हैं जैसे उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएँ भी साथ ही मिल जाती है रूम में रहने के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ मिलती है व कोचिंग के लिए अच्छी कोचिंगें पास में उपलब्ध है तथा यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है टीचर्स बाहर से बुलाए जाते हैं जिससे बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सके कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी की सुविधा इंटरनेट सुविधा आदि उपलब्ध होती है जिससे भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सकता है यहाँ के कॉलेजेस में बच्चे दूर दूर से आते हैं जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल बन सके